हैलो सर तुस एह् कैब अजैंसी कोला उत्थुआं बोला दे ओ ते मेरा जेह्ड़ा मैं मेरे दोस्त न ओह् उत्थुआं उधमपुरा ते एह् बी रामनगरै ई जाना चांह्दे न ते उनेंगी इक शैल जेही टैक्सी ऐ ओह् चाहिदी ऐ कैब ते जेह्ड़ा ओह् जाना चांह्दे कन्नै ते उंदा फोन नम्बर पचानुऐ ठानुऐ नड़ीनुऐ बानुऐ त्रैनुऐ ते कन्नै मिगी तुस सनाओ के कुत्थै तुस रामनगरा उधमपुरा ते रामनगरा गी जाने गी किन्ने पैसे लैगे